اوبر سروس اوبر ٹیکسی سینٹر سر میں نے کل ایک کیب بک کری تھی اوکھلا سے نوئیڈا کے لیے سر دو دو دن سے میں مصروف تھا اس لیے میں اس کی کمپلین نہیں کر پایا کچھ ایسا مجھے تھا کہ ایک تو آپ کی گاڑی جو تھی وہ کلین نہیں تھی سیٹیں گندی تھیں کور گندے تھے اور کوویڈ کے ٹائم میں جو ڈرائیور ہے اس نے ماسک نہیں لگایا ہوا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ ایکشن لیں اور جلدی سے جلدی اس چیز کو گاڑی کو کلین کرائیں اور ڈرائیور کو ہدایت دیں کہ وہ ماسک لگائے اور ٹھیک سے بیہیو کرے ٹھیک ہے سر کیوںکہ میں چاہتا ہوں کہ اس بات پہ آپ ایکشن لیں اور جلدی سے جلدی لیں پلیز